आइ काल्हिके जे नवपीढ़ी होइ छै तऽ ओ हिन्दी इङ्गलिश सबमे ज्यादा धिआन दै रहलै हँ संस्कृतसबमे नहि धिआन दै छै किएक तऽ मोन जे छै जीहके ललाट जे छै कनिटा धड़फड़ा जाइ छै ओकरासबके बाजैमे एहि दुआरे ओसब संस्कृतके मानि नहि दऽ रहल हँ मगर संस्कृत हमर बहुत अच्छा चीज छै एकरा पढ़बाके चाही सुनबाके चाही करबाके चाही